बिहार में कुछ कुछ ऐसी दिलचस्प चीज़ है जो बहुत ही प्रसिद्ध है जैसे पटना पटना पटना में बड़ी देवी मंदिर है जो बहुत ही विख्यात मंदिर है जहाँ से लोग देश देश देश विदेश के लोग आते हैं घूमने में पटना में गुरुद्वारा है और महावीर मंदिर है फिर गंगा घाट है यहाँ भी लोग बहुत देश विदेश से घूमने के लिए आते हैं चिड़ियाघर है तो यहाँ भी बहुत लोग देश विदेश से घूमने आते हैं बच्चों के साथ हम लोग भी बिहार में घूमे हुए हैं दिलचस्प हैं महावीर बौदी मंदिर भी है वैशाली में महावीर है जहाँ से लोग बहुत ही दूर देश विदेश से लोग आते हैं घूमने के लिए और दरभंगा में राजगीर में भी मंदिरें बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर सब है जहाँ देश विदेश के लोग आते हैं घूमने के लिए और हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ भारत में बहुत ही शांति स्थल्य है माँ मंदिर बहुत ही बिख विश्व शांति स्थल्य है इसीलिए बहुत जगह से लोग आते हैं घूमने और घूमने के लिए आते हैं मंदिरें मंदिर में हम लोग चाहते हैं शांति रहते हैं वहाँ आरती होती है प्रसाद मिलते हैं यहाँ की ब बा देश विदेश जो इ लोग आते हैं वे इन्जॉय भी करते हैं भक्ति में अपना जैसा देश वैसा भे भेस में वे बदल जाते हैं भारत की संस्कृति में बदल जाते हैं वे लोग घूमने आते हैं मंदिर में और जहाँ तक की बहुत ही अच्छा लगता है ब विदेशी लोग को यहाँ आने में भारत में घूमने में और हम चाहते हैं कि हमारे भी बच्चे घूमें भारत के बारे में जाने भारत के देश विदेश मंदिर जितने विख्यात मंदिर हैं वहाँ घूमें वहाँ के लोग को घूमने में शांति मन को शांति मिलती है मन आत्मा शांति रहता है बहुत ही अच्छे लगता है और भोजन के भी व्यवस्था मंदिर में रहती है जो देश विदेश के लोग आते हैं घूमने के लिए उन लोग के लिए भोजन का प्रबंध रहता है प्रसाद होता है शाम के समय में आरती भी होते हैं बहुत इन्जॉय करते हैं लोग और हम भी गए हैं अपने फैमिली के साथ घूमने महावीर वैशाली में बहुत घूमने वहाँ पर बहुत ही देखे थे बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे घूमने इन्जॉय भी बहुत अच्छा तरह से किए थे हमारे घर के जितने भी बड़े बुज़ुग भी है वे भी घूमे हैं बहुत अच्छा लगा था उन्हें भी घूमने में और और बहुत ही अच्छा लगा था घूमने में मतलब भारत में बहुत ही ऐसी जगहें है कि भारत में घूम घूमने में आपको बहुत ही शांति मन में लगेगी और हम चाहेंगे कि हमारे यहाँ देश विदेश के लोग आए उसका हम स्वागत करते हैं बहुत ही अच्छे तरह से खाने पीने में ही यूज करते हैं खाने पीने पर भी ध्यान रखते हैं बहुत ही अच्छा ही यह बिहार में बहुत ही जगह बहुत मंदिर प्रसिद्ध भी है बहुत देश विदेश के लोग आते हैं घूमने और इसे बहुत ही अच्छा होता है और हम चाहेंगे कि लोग और भी आए हमारे बिहार के बारे में जानें बिहार बहुत ही अच्छा स्थल्य है बिहार में भक्ति भाव से लोग रहते हैं शांति से रहते हैं और बहुत कुछ बिहार में हैं ऐसे जगह भी बहुत जगह है बिहार में जो आप लोगों को दिलचस्प लगेगी ऐतिहासिक है आप लोग घूमें घूमने में बहुत आप लोग को अच्छा लगेगा